औ नोंथाङा थिमि हाज'वारी मोन दा आं प्लिपकार्तनिफ्राइ बुंदों नोंथांनि पारसेल दङमोन दा ए मा अरदार खालामामोनथाय ए नै दिनै सौफैबाय ओमफ्राय नोंलाय मालाथो लांफैनाय ओमफ्राय दिनैनो लांफैनांगौमोनना बिदिथ' दोनजायामोन नोंथाङा केस अन डिलिभारि खालामदोंमोनना ओमफ्राय मानोथो केस अन डिलिभारि खालामामोन होनबालाय होमबालाय नोंथाङा दिनैनो लांफैनो हासिगौमोन ना नै रोजा गाहामनि जुथामोन नोंथाङा दिनैनो लांफैला मोजां जागौमोन आंनिबो लस जायो दा बिदिथ' जाया नोंथाङा केस अन डिलिभारि होबाय आमफ्राय जुथाखौ दिनैनो लांफैनांगौमोन आरो होमब्लाबो दिनैहायनो लांफैबा मोजां जागौमोन मानो होनब्ला केस अन डिलिभारि होब्ला माबा सानसेआवनो सौफैखालिनो लांफैनांगौ नालाय ओमफ्राय आं दा बे नोंथांनि बुस्थुखौ अबेयाव गालांनांगौ आंथ' नै बेंटलआव सौफैबायमोन नोंथांनोहाय होनोहाय होनब्ला नोंथाङा फैनायसै ना केस अन डिलिभारि होदोंनालाय नोंथाङा दा फैसाखौबो आंनो होफैनांगोन आरो नङाबा आं नङाबा आंनियाबो लस जागोन दे होनब्ला फैबाय थादो